میں نے پچھلے ہفتہ فلپ کارٹ سے ایک اوون لیا تھا جوکہ مجھے بہت سستے میں ملا تھا اور جیساکہ اس میں بتایا گیا تھا اوون میں بہت زیادہ بچلی بجلی بچاتا ہے اور ٹائم بھی بچاتا ہے اور کھانا کو جلد گرم کر دیتا ہے میں اپنے اس پروڈکٹ سے بہت خوش ہوں